हैल्लो मैडम जी नमस्ते मैडम जी अ'ऊं उत्थोआं बोल्ला ना जेह्ड़ा मानसर ग्रां निं चाल्ली ग्रां जित्थैं पुल बनाए मैडम जी दो नवें पुल बनाए हे हु'न पिच्छैं देइयै हां मैडम जी तुस इसलै हु'न दिक्खो हां बर्खां चला दियां म्हीन्ना होइया रोज बर्खा चला दी तुसें आक्खेआ त्रिया पुल बी बनाओ मैडम जी साढ़े इत्थै हाड़ आइंदा घर नेईं नेईं बच्चैं स्कूले जान होंदा ते नेईं असैं हट्टिये जाना होंदा मैडम जी असें फाक्के लग्गन लग्गी पेदे हु'न

हां मैडम जी किश सोच्चो किश साढ़े बारे च असैं बड़ी मुश्कल होआ दी असें फाक्के लग्गन लग्गी पेदे नेईं असैं दुकानां खोल्लन होंदी ते नेईं बच्चे स्कूलै जाना होंदे बच्चे वी खज्जल होआ दे मैडम जी तुसें तुसैं असें आ आक्खेया हा कि थोआड़ा सत्त अट्ठ दिनें बाद थोआड़ा पुल दा कम्म लग्गी जाग मैडम जी दो म्हीन्ने होइये असै तुसें अर्जी दित्ती दी ना साढ़ा पुल दा कम्म लग्गे ते ना ना साढ़ा पुल बनेआ मैडम जी तुस किश किश करो किश बनाओ साढ़ा पुल कोई किश सोचो किश साढ़े बारे बी ठीक ऐ ठीक ऐ मैडम जी सोच्चेओ किश